पूजा पाठ करते हैं हम लोग पूजा पाठ करने से मन के शांति मिलती है भाई अच्छा होता है जो पूजा पाठ करते हैं तो भाई भगवान लोग भी साथ देते हैं पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है लोग आगे भी बढ़ते हैं हम भी बच्चों के भी सिखाते हैं भाई बड़ों को सम्मान करो पूजा पाठ करो अच्छे से रहो और भाई गलत मत सोचो पूजा पाठ करो मन को शांति मिले अब को लोग नही कर रहे हैं पूजा पाठ